हैलो एयरपोर्ट तां था ॻाल्हायो मां हाणे बॉम्बे मां आई आहियां घरु अची करे पहुती आहियां त मुंहिंजो हिकिड़ो बैग ग़ाइबु आहे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो हो मुंहिंजो बैग काथे आहे और तव्हां मूंखे ॻोल्हे करे ॿुधायो उन बैग में मुंहिंजा ॾाढा सामान आहिनि सोनो बि आहे पैसा बि आहिनि और सॼा पेपर बि उन ई में आहिनि आधार कार्ड वग़ैरह सभु उन में आहे त मां ॾाढी परेशान आहियां तव्हां ॿुधायो कीअं मिलंदो तव्हां उतां जा कैमरा वग़ैरह सभु ॾिसो सी सी टी वी कैमरा पर सभु ॾिसी करे मूंखे ॿुधायो और केतिरी देर में मूंखे ॿुधाईंदो और मूंखे ॾाढो परेशान आहियां मां इन ई जे करे की मुंहिंजो बैग काॾे हली वियो तव्हां मूंखे केतिरी देर में ॿुधाईंदो हाणे मां ॿुधायो छा करे सघंदी आहियां मुंहिंजा सभु कुझु उन ई में आहे तव्हां ॿुधायो छा कयां हाणे तव्हां ॾिसी करे ॿुधायो था या नथा ॿुधायो पिया मां थोरी देर में तव्हांखे वरी कॉल कयां तव्हां ॿुधाए सघंदो मूंखे की न ॿुधाए सघंदो पहिले तव्हां सी सी टी वी कैमरो ॾिसी वठो पोइ मां अधु मुने कलाक में तव्हांखे वरी फ़ोन कयां थी पई मां ॾाढी परेशान आहियां और मुंहिंजो हुते ई बैग लॻे थो गुमु थी वियो आहे इन ई करे कोई खणी वियो आहे छा करे हो तव्हां सी सी टी वी कैमरो ॾिसंदो त तव्हांखे पतो लॻंदो और तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो त अॻिते कारर्वाई कीअं थींदी उहो बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदो फ़ोन ते त असां करे सघंदा आहियूं इन ई करे तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां केतिरी देर में तव्हांखे फ़ोन कयां तव्हां नथा ॾिसी करे पोइ ॿुधाईंदो केतिरी कहिड़ी कारर्वाई असांखे करिणी पवंदी इन ई करे मां तव्हांखे वरी फ़ोन कयां थी केतिरी देर में कयां इहो ॿुधायो और मां ॾाढी परेशान आहियां मुंहिंजा उन में सॼा सामान आहिनि मां छा करे सघंदी आहियां मूंखे अगरि उहा न मिलंदी बैग त मां ॾाढी परेशान थी वेंदमि और मां तव्हांखे कॉल कयां थी